हम सर्दियों के महीनों के दौरान अपने पौधों के लिये बहुत सारी तैयारियां करके रखते हैं जैसे कि हरी नेट लगा के रखते हें जिससे क्योंकि सर्दियों में एकदम बहुत तेज धूप आती है जो पेड़ पौधों को बहुत नुकसान देती है जिससे पेड़ पौधे बहुत खराब हो जाते हैं तो उसकी वजह से हम उसमें उसके आसपास हम हरी नेट देते हें ताकि उनको ज़्यादा तेज़ एकदम धूप ना पड़े थोड़ी छांव मिले थोड़ी थोड़ी धूप मिले और हम लोग सुबह सुबह शाम उसमें पानी देते ही हैं तो अच्छे पेड़ पोधे तो फलते ही हैं फूल भी आते हैं फ्रूट्स भी आते हैं उसमें प्यारे प्यारे और उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करते उन्हें छांटते हैं अगर कोई पेड़ पौधे में जैसे पत्ते वगैरह गिर रहे हैं या कोई पत्ता अगर खराब हो गया तो उसको छांटते उसकी कटिंग वगैरह करते हैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं